ہمارے جو علاقے ہیں تو ہمارے علاقے میں سب سے مشہور ڈیٹا جو ہے وہ جیو کا ڈیٹا ہے ہمارے اس علاقے میں گوتم بدھ نگر میں سب سے مشہور علاقہ گوتم بدھ نگر کا ہے تو یہاں سب سے مشہور علاقے میں سب سے مشہور ڈیٹا جو ہے وہ جیو کا ہی چلتا ہے اس کا نیٹ بھی اچھا چلتا ہے اور ہم سب ہمارے یہاں جتنے بھی آس پڑوس کے ہیں سب اسی ڈیٹا کو کا انتخاب کرتے ہیں اور اسی ڈیٹا کو چنتے ہیں کیونکہ اس کا ڈیٹا جو ہے بہت ہی اچھا ہے اور اسی کا پلان ہم بناتے ہیں اسی کا پلان کرتے ہیں اور اسی کا ریچارج ہم کرواتے ہیں کیونکہ اس کا نیٹ اتنا اچھا چلتا ہے کسی قسم کی کوئی دقت یا کوئی پریشانی نہیں ہوتی بہت اچھا ڈیٹا ہے جیو کا ہم اسی کا انتخاب کرتے ہیں اور ہمارا آس پڑوس کے جتنے بھی لوگ ہیں سب اسی کو چنتے ہیں میں نے ایک دو سے اپنے ساتھیوں سے اپنے گھر والوں سے اور اپنے بھائی سے بھی اس کا پوچھا ہے اس ڈیٹا کا تو انہوں نے کہا کہ یہ بہت ہی اچھا ڈیٹا ہے اور بہت زیادہ چلنے والا ڈیٹا ہے جو کوئی بھی یوز کرتا ہے تو زیادہ تر ہمارے یہاں گھر والوں میں دوستوں میں سب سے زیادہ جیو کا ہی ڈیٹا استعمال کرتا ہے اور اسی کا انتخاب کرتا ہے کیونکہ یہی ڈیٹا ایک ایسا ہے جو کبھی اس میں کوئی دِقّت وغیرہ نہیں ہوتی کوئی نیٹ کی کوئی دقت نہیں کوئی کالنگ کی کوئی کسی طرح کی مطلب کبھی نیٹ کی کوئی پرابلم نہیں آتی بہت اچھے طریقے سے ہم اس ڈیٹا کو استعمال کرتے ہیں اور ہم اور ہمارے یہاں علاقے میں سب سے مشہور ڈیٹا یہی ہے